हमारे यहाँ हमारे इस देहात में क़चरा की बहुत कम रहता है हमलोग कचरा नहीं रखते हैं क़चरा रहने से बीमारी होती है क़चरा रहने से लक्ष्मी जी नहीं आती हैं बरक़त नहीं होती है कचरा रहने से बीमारी भी होती है डेन्गू मलेरिया बहुत बीमारी उसमें उत्पाद होती है वायरस भी होता है बहुत तरह की बीमारी भी हो जाती है साफ़ रखना हमलोगों का धर्मिक है हमलोग साफ़ सुथरा रखते हैं घर हुआ बाहर हुआ लेकिन हमलोग घूमने गए हैं दिल्ली और में इतना वायरस रहता है इतना क़चरा रहता है पानी भी जमा हुआ रहता है उसमें इतना गन्ध करता है उतना गन्ध करता है लोगों को सहन नहीं होता है उससे बीमारी फैलती है जितना न गन्दा रहता है दिल्ली और शहर और में बेगूसराय और में भी क़चरा बहुत रहता है अगर स्वस्थ स्वस्छता रहेगी अच्छा तो स्वास्थ्य भी रहेगा अच्छा हमलोग पहले घर बाहर सबको स्वस्थ रखेंगे उसके बाद ही हम स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ रहने के लिए हमको साफ़ सफ़ाई करनी चाहिए अगल बगल कहीं पानी जमा हुआ नहीं रहना चाहिए क़चरा नहीं रहना चाहिए जंगल नहीं रहना चाहिए ना उसमें कीड़ा उड़ा फड़ता है कीड़ा पिल्लू हो जाता है पानी में जंगल और में मच्छर हो जाता है उसी सबके कारण हमलोगों को बीमारी भी उत्पन्न होती है बीमारी होने का मेन कारण है साफ़ सफ़ाई क्योंकि जहाँ वायरस होगा वहाँ बहुत प्रदूषण जहाँ फैलेगा जहाँ गन्दा रहेगा क़चरा रहेगा वहाँ प्रदूषण भी फैलेगा और जब प्रदूषण फैलेगा तो बीमारी तो होना तय है इसीलिए जब जब साफ़ सुथरा रखेंगे स्वस्च्थ भारत स्वच्छ अभियान लिखा है मोदी जी स्वस्थ रखेगा स्वस्थ रहेगा अच्छा घर को स्वस्थ रखेंगे स्व साफ़ सुथरा रखेंगे तो स्वास्थ्य भी साफ़ सुथरा रहेगा शहर में बहुत गन्दगी रहती है कहीं भी हमलोग दो चार ठाम गए हैं घूमने के लिए वहाँ बहुत वायरस रहता है प्रदूषण इतना रहता है जो कहना मुश्किल है इसीलिए हम अपना भारत को स्वस्थ रखें और स्वस्थ रहें स्वच्छता रखें और स्वस्थ रहें यही हमारा हमलोगों का कहना है स्वस्थ रहोगे रहेंगे और रखेंगे भी सभी को साफ़ सफ़ाई रहना है क़चरा को कहीं जमा नहीं करना है क़चरा रखने से प्रदूषण निकलता है और वही प्रदूषण हमलोग में प्रवेश करता है और उसी से बीमारी भी होती है